हाँ सर आप आई सी आई सी बैंक से बात कर रहें हैं सर जी सर आपका नाम सर सर मुझे गोल्ड लोन चाहिए था ठीक है ठीक है सर तो मतलब कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे कैसे वेरीफाई होगा सर वह सब बता दीजिए सर सर वो मेरे माताजी का थोड़ा तबियत ख़राब हो गया है सर मतलब की उनका हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो सर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है सर इसके लिए सर गोल्ड लोन अगर अप्लाई हो जाता मेरा तो जिसके जरिये सर माँ की इलाज करा देते तब तक हमारे पास पैसा अवेलेबल हो जाता तो सर हम आपको वो पैसा चुका कर अपना गोल्ड वापस ले लेते अच्छा सर तो मतलब क्या क्या कंडीशन रहेगा वह सब बता दीजिए सर हाँ डॉक्यूमेंट बताएंगे सर हाँ बताईए जी सर जी सर दो दो कॉपी सर कि एक एक अच्छा सर अच्छा सर

अच्छा सर ठीक है सर तो मतलब कब तक अप्लाई हो जाएगा मेरा मान लीजिए कि आज हो गया आपका सत्ताईस सर मैं अट्ठाइस को अगर अप्रूव कराता हूँ तो कितने मतलब वीक में पास हो जाएगा मेरा लोन जी सर अच्छा सर जी सर अभी तो सर हो हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो आ तो नहीं सकतीं सर उनका भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा क्या सर अच्छा सर सर तब मैं ले आऊंगा सर अगर आप कहेंगें तो सर मैं हॉस्पिटल का जो उनका वो बना है सर्टिफिकेट बना है जैसे वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो उनका मतलब की चल रहा है हॉस्पिटल में इलाज तो सर डॉक्यूमेंट ला सकता हूँ हॉस्पिटल वाले अच्छा सर और सर मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जैसे की मान लीजिए कि आप लोग को कितने किश्त में पैसा वैसा देना पड़ेगा ये सब कुछ अगर नहीं दे पाएं तो क्या होगा सर यह सब कुछ बता दी अच्छा सर हाँ सर सर लोन अगर दस लाख तक मिल जाता या उससे ज़्यादा बीस लाख तक अच्छा ठीक है सर फिर देख लीजिए आप पहले उसके बाद फिर जी जिस इंस्टालेशन में न सर जी सर तो सर ठीक है मैं मंडे को आ जाता हूँ सर और मेरा पूरा वो डिटेल उटेल ले लीजिएगा मतलब डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा

जी सर जी सर

तो सर हमें जैसे की बैंक में आऊंगा सर आपका नाम बताऊंगा सर आप ही से बात हो जाएगी न सर की मतलब सर वहाँ पर कोई और रहेगा

जी सर ठीक है रामु सर हम कल मंडे को आकर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट जमा करके अपना सर वो लोन अप्रूव करा लेते हैं

सर मेरा धीरज कुमार सर

ठीक है सर थैंक्यू सर जानकारी देने के लिए जी सर थैंक यू